کھیل ہمیں تناؤ سے بچنے اور خوشگوار زندگی گزارنے میں بہت مدد کرتے ہیں جب ہم کھیلتے ہیں تو ہمارے جسم میں خوشی دینے والے کیمیکل بنتے ہیں جو تناؤ کم کرتے ہیں کھیل ہمیں روز مرہ کی پریشانیوں سے دھیان ہھٹانے کا موقع دیتے ہیں باقاعدہ کھیل سے اچھی نیند آتی ہے جو ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے کھیل ہمارے جسم میں جمع ہونے والی اضافی توانائی اور غصے کو نکالنے کا صحت مند ذریعہ ہے کھیلوں میں کامیابی سے ہماری خود اعتمادی بڑھتی ہے اور ہم اچھا محسوس کرتے ہیں ٹیم والے کھیل ہمیں دوست بنانے اور مل جل کر رہنے کا ہنر سکھاتے ہیں کھیل ہمیں نظم ضبط اور اپنے مقصد حاصل کرنے کی تربیت دیتے ہیں نئے کھیل سیکھنا ہمارے دماغ کو تازہ دم رکھتا ہے اور ریت دور کرتا ہے یہ ہمیں جسمانی طور پر مضبوط اور صحت مند رکھتے ہیں مختصر مختصراً کھیل ہمیں ذہنی اور جسمانی طور پر سکون اور خوش رکھتے ہیں